ہاں میں نے بہت سی دفعہ ایسا ہوا ہے خوف تو نہیں کہوں گی میں لیکن ہاں گھبراہٹ ضرور ہوئی ہے مجھے کسی بھی منچ پر جانے سے پہلے یہ گھبراہٹ اس بات کی ہوتی ہے کہ کہیں میری آواز میں کوئی خرابی نہ آ جائے کہیں میں اپنا پرفامنس اچھا نہ دے پاؤں پھر اس کے بعد جب میں منچ پہ جا جا گئی مطلب بہت دفعہ ایسا ہوا میں گئی میں نے گانا شروع کیا تو مجھے لگا نہیں مجھے تھوڑا سا بھی گھبرانا نہیں ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے اور اس میں مجھے اپنے آپ کو بہت اچھے سے سب کے سامنے پیش کرنا ہے تاکہ میرا پرفامنس بہت اچھا رہے اور میں نے یہ سوچ کے بھی اپنے اوپر قابو پا لیا کہ مجھے اپنے آپ کو فسٹ نمبر پہ رکھنا ہے اس طرح سے میرا کانفیڈنٹ لیول اوپر ہوا اور میں نے اپنے گھبراہٹ پہ قابو پا لیا اور اس کے بعد سے اب تو میری گھبراہٹ بھی نہیں ہوتی خوف بھی نہیں آتا کسی سے انٹریکٹ کرنے میں کسی کے سامنے گانے میں